शेल्टन वाझ म्हाका केक जाय आसलोली कसलीय हें चॉकलेट फ्लेवर

वन केजी

नोर्मल सायज बर्थडे केक आनी दोन दिसांनी

इवनींग सेवेन एरावंड सेवेन

मेसेज कांय ना मेसेज फकत हेपी बर्थडे घालपाचें आनी कांय ना नांव रिफ भितर चॉकलेट वयल्यार कॉफी देखून केल्यार जाता पावल्यार बोरें जातोलें हांव चोड पोयस रावता आ एड्रेसू एड्रेस मोडाय आवेंडे

आं केपेच्यान यो ग्रावंडा को ना आमगे हिंगा आमोणे रस्त्यार यो होय बाजरां होय हेच नंबराचेर कोल कर पावत्री रेडी जातकीर कोल कर पयलीं आनी मागीर सांगोता खूंय येवपाचें तें आनी आनी कांय ना ओके थेंक यू